جب بھی کہیں میرا سفر ہوا ہے الگ الگ علاقوں میں تو ان میں سے کچھ ہی جگہ ہیں جہاں مجھے مواصلتی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ورنہ عام طور پر کہیں بھی سفر کریں تو آسانی سے مجھے جو مواصلتی چیزیں ہیں جیسے بس ٹرینیں وغیرہ ہیں ٹیکسی وغیرہ ہیں آسانی سے مل جاتی ہیں ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے جب آپ نئی جگہ جائیں تو وہاں کی زبان سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن اگر آپ انگلش جانتے ہیں تو آسانی سے آپ کسی سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں کیونکہ موجودہ وقتوں میں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں جائیں تو وہاں پر انگلش بولنے والے لوگ ہیں اور اگر وہ انگلش نہیں بھی جانتے ہیں تو اگر آپ اشاروں سے ان کو سمجھا دیں تو بخوبی وہ سمجھ جاتے ہیں